زیادہ تر مہمانوں کو لے جانا زیادہ تر بہت اچھے جامع مسجد بہت پُرانی ہے جامع مسجد کے اندر بہت زیادہ لوگ بھاگ آتے ہیں بہت زیادہ مزے کرتے بہت سارے مہمان جا مہمان آتے ہیں باہر سے آتے ہیں بہت لوگ اِنڈیا گیٹ ہو گیا لال قلعہ ہو گیا لاجپترا مارکیٹ ہو گئی مینا بازار ہو گیا بہت ساری جگاہیں ہیں یہ بہت سارے پُرانے ہیں بہت پُرانے ہیں یہ جو ہے جامع مسجد ہے اِنڈیا گیٹ ہے بہت پُرانی ہے تو مہمان اُن کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں لال قلعے کو بھی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں فوٹو کِلک کراتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اِنڈیا گیٹ بھی اچھا ہے جامع مسجد بھی اچھی ہے جامع مسجد مہمان بہت زیادہ پسند آتی ہے جامع مسجد میں جامع مسجد کے اندر بیٹھنا آب و ہوا وہاں کی بہت اچھا موسم ہو جاتا ہے جامع مسجد میں شام کو اِنڈیا گیٹ بھی بہت اچھے اِنڈیا گیٹ زیادہ تر لوگ رات میں جاتے ہیں رات میں اچھا لگتا ہے مہمانوں کو لے جانے میں اِنڈیا گیٹ بہت پُرانا ہے اِس لئے اِنڈیا گیٹ جاتے ہیں دیکھنے کے لئے لال قلعہ بہت پُرانا ہے اِنڈیا گیٹ اِس لئے لال قلعہ لاجپترا مارکیٹ بہت ساری چیزیں کام کی ملتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں مہمانوں کو بہت ساری چیزیں کام کی مِل جاتی ہیں اِس لئے اُن کو وہاں لے آنا ضروری ہے گھومنا بھی مہمانوں کو چاہیے گھمانا بھی